मासे सोरनि बा मासे अमा बायनो बायनो थाखाय अमा मासे खमैबो थाम रोजा ब्रैरोजा गाहाम लायो लोगोसे बिखौ बायनानै बाबो न'आव फेदेरनानै उनाव गोबां रांनिबो फाननो हायो आरो